स्थानीय सरकार हमरा सभ लए बहुत एहन योजना चलेलकै हँ जाहिसँ हमरा सभकेँ बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा लाभ पहुँचलै हँ ओहिमे सँ सभसँ ज्यादा महत्वपुर्ण भेल हमरा इस्कुलमे अच्छा अच्छा शिक्षक उपलब्ध करवेलकै हँ जाहिसँ हमरा शिक्षामे बहुत ही ज्यादा उत्थान भेलै हँ बहुत प्रभाव पड़लै हँ स्मार्ट टीवी देलकै हँ सड़क निर्माण करवेलकै हँ जाहिसँ यात्रीगणके बहुत सुविधा भेलै हँ हर घर नल जल योजना चलवेलकै हँ जाहिसँ हमरा प्योर स्वक्ष जल सुन्दर जल पियैके मिलै हँ जाहिसँ बिमारी हमरा कम हेतै बिजली देलकै हँ पोखरिमे सीढ़ीके निर्माण करवेलकै हँ तकर बाद बिजली देनेसँ हमरा ई भेलै हँ जे बच्चा जे बच्चाके या कोनो भी चीजके कोनो पैरटेन्टसके अगर बच्चाकेँ पढ़ाइयोमे दिक्कत छै तऽ ओ राति भरि पढ़ि सकै छै बिजलीसँ हमरा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा युज भेलै हँ बहुत ही ज्यादा इस्तमाल करलियै हन जाहिसँ हमर शिक्षा पर या कोनो भी चीज पर बहुत ही ज्यादा इन्टरनेट मोबाइल वाइफाइ ई सभटा हमरा करवेलकै हँ स्थानीय सरकार